ہاں ہمارے مذہب میں ایک ایسا تہوار ہے جو ہندو بھائی لوگ منائے مناتے ہیں جسے رکچھا بندھن ہو بھائی بہنوں کا تہوار ہوتا ہے جیسے جس میں بہن بھائی کو راکھی باندھتی ہے اور بھائی اس کو کچھ مطلب رکچھا بندھن پہ گفٹ دیتی ہے اور اپنی بہن کو اور دونوں بھائی بہن ہم جیسے سل مطلب لڑائی جھگرے ہو جاتے ہیں تو وہی رکچھا بندھن پہ بھائی بہن اپنے بھائی کو رکچھا باندھ مطلب باندھتی ہے بھائی بہن اپنے بھائی کو باندھتی ہے رکچھا بندھن کے دن دونوں بھائی بہن ایک خوش رہتے ہیں وہ رکچھا بندھن ایک ایسا بہت اچھا ایک تہوار ہے جو بہن اپنے بھائی کے ساتھ منا بناتی ہے اور بہت اچھا تہوار ہے جو بھائی بہن مل کے بنا مناتے ہیں اور ہندو بھائی لوگ میں یہی تہوار ہے جو اچھے بھائی بہن مناتے ہیں اور اچھے طریقہ وہ تہوار بہت اچھا ہے جو ہندو بھائی بھائی لوگ مناتے ہیں اور دونوں بھائی بہنیں مل کے بن مناتے ہیں اور ہمارے ہاں ہمارے مذہب میں یہ سب نہیں اور ہندو بھائی ہندو بھائی اور میں ہے یہ سب کہ رکچھا رکچھا بندھن مناتے ہیں اور دونوں بھائی بہنیں لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بھائی بہن میں جو دونوں بھائی بہن دونوں بھائی بہن دونوں بھائی بہن کا صلاح ہو جاتا ہے بہن بھائی کو باندھتی ہے دھاغا اور بھائی کچھ سے اپنی بہن کو خوشی خوشی دیتا ہے اور بھائی بہن کو خوشی خوشی دیتے ہے ایسے ہی ایک ایک تہوار ہے جو ایک تہوار ہے جو چھٹ چھٹ ہے جو وہاں بھی چھٹ تے ایسا تیوہار ہے ہندو بھائی لوگ کا چھٹ ایسا تیوہار ہے جو وہاں بانڈ مطلب سورج کے پاس جاتے ہیں اور اپنا پوجا کرتے ہیں سورج کا اور بہت سارے پانی میں جاتے ہیں ڈوب ڈوب لگاتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں جو سورج کو مانتے ہیں اور اس کے سامنے ٹیک لگاتے ہیں اور بولتے ہیں جو چھٹ ایسے ایسا تیوہار ہے جہاں ہندو بھائی لوگ بہن لوگ مناتی ہے اور اس کے سورج کے سامنے پانی کی سورج ڈوبنے سے پہلے جاتی ہے اور وہاں سب اپنا پوجا پوجا پاٹ کرتی ہے اور جو جو کرتی جو جو کرنا ہوتا ہے وہ سب کرتی ہے اور جو جو کرنا ہو تو وہ سب کرتی ہے اور جس کو جو منت مانگتی ہے جو مانتی ہے وہ اپنے پانی میں جاتی ہے اور ڈبکی لگاتی ہے جس کا منت پورا ہو جائے وہ منت مانگ کے ڈبکی لگاتی ہے اور بول سورج کے سامنے ٹیک لگاتی ہے اور بہت سارے ایسے تہوار میں جو ہندو بھائی لوگ اپنے تہوار مناتے بہت اچھا تہوار ہے چھٹ چھٹ جہاں بہت سارے ہندو مسلمان بہن بھائی لوگ سب تہوار مل کے مناتے ہیں اور خوشی خوشی مناتے ہیں چھٹ اس کا بہت اچھا تہوار ہے جہاں سب مل کے تہوار مناتے ہیں ہمارے ہمارے ہندو بھائی لوگ یہی یہی سب تہوار مناتے جہاں اچھا من